مجھے لگتا ہے کہ میرا سب سے قابل فخر کارنامہ یہ ہے کہ ایک بے زبان جانور گائے ایک ایک مرتبہ بڑی سی گٹر میں گر گئی راستے میں لوگوں کے آنے جانے کا راستہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں تھوڑا ترس بھی کھا رہے تھے لیکن کسی کو اس پر رحم نہیں آیا لوگ دیکھ کر کے چلے جا رہے تھے میرا بھی اسی راستے سے روزانہ گزرنا ہوا دکان بند کر کے میں گھر جا رہا تھا کھانا کھانے کے لیے تو راستے میں دیکھا کہ ایک بڑی سی گٹر ہے اس میں ایک گائے گر گئی ہے اور اس کی منڈی اوپر تھی پانی کے اوپر باقی گائے کا نچلے حصہ پورا اندر پانی میں تھا مجھے دیکھا نہ گیا میں گاڑی سائڈ میں کھڑی کیا گاڑی سے اترا اور اس گائے کی سنگھ کو پکڑ کے اوپر کرنے لگا گائے کا وزن اتنا زیادہ ہونے کی وجہ سے میں اکیلا اسے نکال نہ پا رہا تھا پھر کچھ لوگوں نے مجھے دیکھ کر ہمت کی اور چار پانچ لوگ اور آ کے میرے ساتھ لگ گیے اور ہم نے اس طرح اسے باہر نکال کے شاید اس کی جان بچا لی اس طرح مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا اچھا کار کام تھا